हलो

हलो हलो जय जय झूलेलाल हलो हा हा हा उतां ई ॻाल्हायूं था तव्हांखे छा खपे

हा शैंपू आहे तव्हांखे कहिड़ो खपे असां वटि मेघदूत आहे असां वटि पैंटीन आहे और डव आहे तव्हांखे कहिड़ो खपे अघि त अलॻि अलॻि आहिनि मतिलबु ॿी सै जो बि आहे और ॾेढ सौ जो बि आहे टी सै वारो बि आहे तव्हांखे कहिड़ो खपे मेघदूत सभिनि खां सुठो अथव वैसे त हा अचो तव्हां वठी वञो भले हा सुठा चांवर आहिनि हा खोड़ सुठा चांवर आहिनि बासमती चांवर आहिनि सेला आहिनि तव्हांखे कहिड़ा खपनि बास बिरयानी लाइ त घणे घणे रुपिए किलो वारा खपनि तव्हांखे चालीह रुपए पंजाह रुपए सठ रुपए हा ठीकु आहे ॿियो छा खपे ठीकु आहे कहिड़ो कहिड़ो सा साबुण कहिड़ो खपे असां वटि संतूर आहे मार्गो आहे डव बि आहे तव्हांखे डव खपे हा ठीकु आहे ॿियो छा खपे परफ़्यूम हा परफ़्यूम बि खोड़ आहिनि तव्हां दुकानु ते अची करे ॾिसी वठो हा आहिनि परफ़्यूम आहिनि परफ़्यूम

ठीकु आहे तव्हां अचो दुकानु ते ॾिसो सभु सामान खंड हा खंड बि आहे सुठी वारी बि आहे ह हा आहे आहे आहे जाम खोड़ आहे ठीकु आहे ॿियो छा खपे तव्हांखे हा लिक्विड आहे न ठाहिणो पवंदो उहो पाण लिक्विड त ठाहिणो पवंदो उहो त ब गोदरेज जो आहे

हा तव्हां जय झूलेलाल